میں اپنی تصاویر کو کافی سوشل میڈیا پلیٹ فام پہ پوسٹ کرتا ہوں جیسے کہ انسٹاگرام ہوا واٹس ایپ ہوا فیس بک ہوا ٹویٹر ہوا اس سے ہوتا یہ ہے کہ لوگوں سے رابطہ بنا رہتا ہے لوگوں سے تال میل لوگوں سے لوگوں کی باتیں ہماری ہماری باتیں لوگوں کو بہت ہماری باتیں بہت زیادہ لوگوں کے پاس پہنچ سکتی ہے اس سے حالات پتا چلتے ہیں کہ دیش و دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور ہمیں لوگوں کا صورتِ حال پتا لگتا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں ہم چیزوں کی ایکسپور کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ جیسے اپنی انسٹاگرام میں میں اپنی تصویر ڈال دوں گا لوگ اس پہ کمنٹ کریں گے ٹویٹر ہوا ٹویٹر پہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا حالات ہو رہی ہے دیش دنیا میں کیا چل رہا ہے کہ کیا بڑے بڑے پرسنالٹیز کیا کر رہے ہیں فیس بک پر ہوا اس پہ لائک آتے ہیں اسی طرح ہم اپنے فوٹو کو بہت سارے پلیٹ فارم پہ ڈالتے ہیں ہم اور چیزوں کو ایکسپلور کرتے ہیں